हैल्लो म्हाराज साढ़े लोक जेह्ड़े डोगरी जम्मू दे रौह्ने आह्ले आं शैल लोक पैह्ले ते लोक गिद्दियां बन्नदे हे ते हून लोक गिद्दियां खत्म होई गेइयां ते हून साड़ियां पांदे सूट पांदे कोटियां पांदे शाल लैंदे साढ़े लोक जेह्ड़े हिन्दू धरम ऐ इद्धर जम्मू च एह् किश करदे जेह्ड़े बाह्रै दे लोक न ओह् स्कल्टां पांदे पैंटां पांदे फिर बाल बी कटांदे बड्डे बड्डे लम्मे कोट पांदे ओह् बाल बी कटांदे न भाई साढ़े लोक छुट्टियां छुट्टियां लोक उद्धर कमीजां पांदे अस निं छुट्टियां पांदे ते नेईं भाई असें एह्कड़ा रवाज होना चाहिदा उद्धर लोक करदे न उद्धरा दे लोक जेह्ड़े न ओह् बाल बी कटाइयै ते पूरे करी ओड़दे न ओह् बाल कटाइयै अपने ते शर्टां शुर्टां पैंटां पुंटां पाई पुइयै इ'यां बनी जंदे ते अस लोक निं भाई करी सकदे साढ़े एह्कड़ा गै रवाज होना चाहिदा देसी गै अस देसी लोक आं साढ़ा देसी गै रवाज होना चाहिदा भाई असें निं करी सकदे ऐ बी बड्डा रवाज सलवार पैह्ले लोक साढ़े सुत्थनां पांदे हे ते हून सलवारां चली पेइयां न फिर घटन्ने बी पांदे हे भाई पैह्ले लोक इ'यै चूड़ी आह्ले घटन्नियां पानियां पैह्ले अस देसी लोक हे इ'यै किश करदे हे अस होर केह् करदे हे हून हून होर रवाज चली पे बाल कटांदे लोक ते हां शाल लैन्ने कोटियां लान्ने अस सब किश करने बुने दी कोटियां पान्ने बुनी दियां बी पान्ने सब किश शाल बी बुने दे लैन्ने कोटियां बी बुनी दियां पान्ने आपूं बी बुनी लैन्ने अस अजें बी अजें अजें अस कोटियां स्वैटर बुनने आं बच्चें बी लोआन्ने आं अपने गी आपूं बी पान्ने अस अजें देसी देसी गै अजें करने आं जराबां देसी अस उन्नां दियां बुनने बच्चें गी बी लोआन्ने आपूं बी लान्ने अस बाह्रा आह्ला रवाज निं असें अजें रक्खे दा ऐ बी बाह्रा आह्ला बाह्र गै रवै इद्धर निं आवै भाई नेईं